बोसोर गोदान फैबाय बैसाग बैसागो बेयाव मा नियम खालामगोन बर' माहारिया बेवहाय सिगां संक्रान्ति होनाय जायो संक्रान्तिनि जोबखांनानै गोदान एक थारिख बैसागो फैलायबाय बेवहायबो नेम दं बैसागोआ जाहैबाय गावनिफ्राय देरसिनखौ सनमान खालामनांगौबा नियम दं खुलुमग्रोनांगौ गावनिफ्राय देरसिन बेखौ खुलुमै खुलुमैसो बैसागोआ रंजानो हागोन आरो बैसागोनि नियमआ अनेख रोखोमनि नियम खालामनाय फालिलांनो हायो मोजां मोजां गाजा गोमजा लारि लारि फैनानै साजायगोन बयबो नुलांगोन आरो बेनि उनाव रंजा आरो बिदिनो गिदिं गिदिं जौ लोंनाय नियम दं बैसागोआव जौ लोंगोन सोरबा खाम दामगोन सोरबा सिफुं दामगोन गावबा गाव लोगो लायै लायै रंजागोन हिन्जाव हौवा बोराइ बोराइया आलदा सिख्ला सिख्लाफ्रा आलदा सेंग्रा सेंग्राफ्रा आलदा बहुत अय्न' रोखोमनि रंजानानै बैसागु मोसालांगोन आरो बैसागोआ फैबाथाय रिंखांजोबगोन गासिबो नायनो मोजां समायलांगोनबो

बहुत नियम दं बैसागो जोब्बाथाय आरो अनेक रोखोमनि फैबावगोन गोदान गोदान नियम धोरोमनि खोथा बुङोब्ला जेनेबा बाथौआनो होन ब्रह्मआनो होन जेनेबा आं ब्रह्मआनो जाबाय ब्रह्मआनोखा आं ब्रह्मनि नियमफ्रा जैग्य' होनाय होनाय आरो जैग्य' होनाय नियम आरो देरसिन मन्दिर दं प्राइमारि मन्दिर होनाय आरो मोनसे गिदिर जैग्य' होनांगौबा जेनेबा आं प्राइमारि मन्दिरआव गिदिर जैग्य' हैनानै आरो बेनि उनाव अखानायै न'आव होफैनांगोन बेयावल' हैनानै जाया न'आवबो होनांगौ जैग्य'आ आरो बर'नि नियमआ अय्न' रोखोम न'आव हाबनांगौबा साहानि न'आ हाबनांगौबा जैग्य' होआबाथ' हाबनो मोना न' गोदान लुबाबो जैग्य' होआबाथ' हाबनो मोना दा अय्न' रोखोम नियम गोदोथ' नै लुबाय नै हाबोमोन उन्दुयोमोन दानिया निस्थार भाबै जैग्य' होगोन हाबगोन आरो बै बाथौनि मानसिफ्राबो बाथौ धोरोम होग्राफ्राबो बिसोरना मा रोखोमनि बिसोरनाबो बाथौ मा होनो बाथौआव सालामि होगोन सालामि होआ सारा बिसोरनाबो निस्थार जाया आरो मोनसे जुदि न'खराव माबा बिफद जायोबा सालामि होयो आरो बिसोरना बाथौफोरनि नियमफ्रा आरो गिदोर बेनिफ्राय देरसिन होनांगौबाथ' बिसिनावबो बाथौ थानसालि दं बहुत गिदिर बे जायगायावबो खेरायग्रा दं खेरायनायाव जाहैबाय खाम सिफुं ज'था हर हरसे सान सानसे जानाय लोंनाय मोसागोन बाथौ धोरोमनि नियमफ्रा बिदिनो आरो आरो

गोदान गोदान नियम दं बे जोबखांनानैबो आरो

फैगोन गोदान गोदान बोसोर गोदान गोदान थांगोन अनेक नियम आरो दङ